हेलौ नोंथांनि गारिया ओरैनो दङ ना आंनो बेरायहैनो थाखाय नां गोनांथि जादोंमोन आङो न'खरनि गथ'फोरखौ लानानै माखासे नायगिदिंहैनो थाखाय थांनो नागिरदों नोंथांनि गारिनि बेसेना बेसेबां लागोन दावबायनाय जायगाया जाहैबाय क'क्राझार दतमा जानानै जोङो गौरां पार्क आव बेरायगोन आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि खौबो नायगोन लोगोसे क'क्राझार साय स्टेडियाम खौबो नायदिंहैगोन आरो देबोरगाव मुंख्लंफोरनि जायगायाव नायदिंहैगोन लोगोसे क'क्राझार मेडिकेल कलेज खौबो नायदिंनो थांगोन नोंथांनि गारि भाराखौ सानसेनि थाखाय लानाय जागोन बिनि थाखाय नोंथांनि गारि भाराया बेसेबां जाखो आंनो फोरमायहर अननानै